कोंकणी लँग्वेज आमी लायक सोमोज कोणय सोमोज भायलो सोमोज लोक येयला चडशे लायक इंडियेचोच सोमोज येयलो जाल्यार चडलो हिंदी उलोयता बट तो केन्नाय हिंदी लायक हिंदी आनी कोंकणी मातशी रिलेटेड कोशी आसताय लायक बोरोयता तेन्ना बट उलोयता तेन्ना चड डिफरंस आसा बट तो लोक लायक इजिली घेता ती आमची लँग्वेज कमपेरेटिवली आमी तेंची लँग्वेज घेवपा आमकां चड कास्तीक जाता बट तो लोक रोकडो शिकता आनी वोयल्यान म्हणल्यार आमची लायक लोर्ना म्होणटा ती फेमस पर्सनेलिटी लायक तेजी सोंग्सां भायल्यान लोगून ती शोज कोत्ता आनी लोकांक लायक फॉरन लोकांक लायक जाता आनी इवन जे लायक इंडियन सान जे गोंयांत येयल्याय ते तेजे कातारां बीन आयकोता तशें सोमोज एक टेक्नोलॉजी लेवलाक पोयल्यार सोमोज एक ट्रांसलेटर आहल्यार वो लायक थोडे लायक आमचे सायट्स इन कोंकनी आहल्यार जे लोक भायर शिकताय कोंकनी लेंग्वेज आमची तेंका मातशें एक इज जातोलें आनी सोमोज लायक आतां इंग्लीशेन लायक फ्रेंच वो दुसरे बीन कितें उलोयता तेंतून लायक आमी स्पीच मायकान मारल्यार लायक वोयसान उलोयल्यार तेंचें ट्रांसलेट जाता आनी वर्डसान येता बट आजून बासून कोंकणीक तें जावना बट सपोज तें लोगून जालें जाल्यार लायक जो लोक बरोंक शेकना वो इंग्लिशीन थोडे लोको आजुनूय आहाय जे इलिटरेट आहाय सो तेंकां मातशें आपणाचें उतरांनी हें दिलें जाल्यार लायक इवन शोपींग वेबसायटीर तेंकां डायरेक्ट सोमोज ती कितें म्हुणटाय पिलो कॅस हिंकां कवरसांक वो तेंचे लेंग्वेजीन किदें म्हुणटाय तें इजिली तेंकां लायक मेवतोलो आनी तेंको दिसतोलें की टेक्नोलॉजी लायक इजी आहा म्हुणोन कित्याक पयनींच्या लोकांक अशें दिसता की टेक्नोलॉजी इज लायक हें कितें काय म्हुणोन तेंकां लायक चोड वोगोत लागता कमपेरेटीवली शिकलल्या मनशा पोरोस तें जाणा जावपाक ते लोगून तेंका लायक आपणाच्या लेंग्वेजीन म्हणल्यार लायक इजी जातोलें